कुझु ॾींहं पहिरियों मां हिक कुर्ती वठी आयी हुयमि जेकी मूंखे बिल्कुलु ई न वणी छो की उनजो कपिड़ो बि एॾो सुठो न निकितो न हुनजी प्रिंट प्रिंट बि लहंदी थी वञे कपिड़े में जेकी एम्ब्रोयड्री हुअसि हूअ बि खुलंदी थी वञे हिकदमि बेकार कपिड़ो निकितो हिक धोप में ई फ़िटी वियो